कपड़े दे बारे च दस्सा दे भई कपड़े कि'यां धोने चाहिदे जां केह् कपड़े अस दिक्खो जी स्यालै अस कपड़े धोने गर्म पानी कन्नै उसी कपड़े गी मली मुलियै फ्ही दूआ कपड़ा ओह्दे च पाई ओड़ने भई पानी दी बचत होई जा ते फ्ही साफ पानी च कड्डने स्यालै फ्ही जल्दी कपड़े सुक्की जंदे धुप्प होंदी ते गर्मियें च धुप्पा धुप्प बड़ी तेज होंदी कपड़े जेह्डा रंग खराब होई उड्ढरी जंदा रंग कपड़ें दा गर्मियें च अस धोने इयां गै जियां बी ऐ भई चलो पानी च पाए कड्डे ते छामां रेड़े ते गर्मियें च सुक्की जंदे बरसांती कपड़ा नी सुकदा बरसांती गी दिक्खो जे कपड़ा कड्ढेआ जेल्लै ते फ्ही अस लाने जी पक्खे पक्खे लाइयै ते फ्ही कपड़े सकान्नें इयां केह् होंदा भई पानी जेह्ड़ा बी ऐ भाई पानी दा जां पानी नी जाया जा पानी नी वेस्ट होऐ अस कपड़े मशीनै च बी अगर कोई धोवै अस उसी पानी गी साम्भी रक्खी उड़ने भई दिक्खी लैओ कल एह् फ्ही इयै पानी वेस्ट नी करेओ पानी नी जाया कुतै होर बी कम्म आई जंदा पानी इयां ते बाल्टियें च गै टप्पें च गै धोने कपड़े ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा भई जेह्ड़ा पानी दी बड़ी बचत होंदी पानी बचत होंदी केह् जियां बी जेह्ड़ा बी मौसम ऐ उस्सै स्हाबै दे स्हाब कन्नै अस कपड़े जेह्ड़े धोने आखने जी दिक्खो गर्मियां आइयां ते पतले पतले कपड़े होंदे ते शैल लब्भने लैता पानी अपने ते धोते ओह्दे च केह् जे पानी दी बचत बड़ी होंदी सर्दियें च होंदा पानी बड़ा लगदा मुट्टे कपड़े होंदे अस तां बी बचत कोशिश इ'यै करनी के पानी दी बचत होई जा बरसांती दा होंदा कपड़े धुप्पै नी रेड़न होंदे मुश्क होई जंदी फ्ही पक्खे हेठ लाओ पक्खा लाओ जिसलै ते पक्खे हेठ कपड़े सकाई लैने पानी दी बचत अस बड़ी करने भाई पानी ओह्दे कन्नै होंदा जे कपड़ा जियां बी धोना शैल धलो धनोंदा शैल ऐ पर पानी कन्नै पानी स्हाबै कन्नै गै दिखदे रौह्ना पानी दी इयां बी अज्जकल पानी जिन्ना तुस बचाओ उन्ना शैल होंदा पानी बचाना गै चाहिदा बाकी दिक्खो तुस पानी वेस्ट करियै बी कोई ओह् नी ऐ तुस एह् दिक्खो जे मौसमै दे स्हाबै कन्नै अगर तुस कपड़े बी धोआ दे पर जियां बी धनो धनोआ दे साफ धनोन ते पानी दी बचत होई जा